मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताना चाहूँगा जो ज़्यादा भावुक तो नहीं थी लेकिन इतनी भावुक जरूर थी कि वो आपको आपके अंदर रोने वाले भाव को उत्पन्न कर दे मैं एक किताब के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है द हंगर गेम्स जो की जिसमें बहुत सारे प्रतियोगी एक गेम खेलते हैं यानी खेल खेलते हैं जिसमें धीरे धीरे करके लोग बाहर होते जाते हैं जो हारते जाता है वो बाहर होते जाते हैं और इस गेम का नियम यह है कि आपको किसी भी तरीके से किसी भी तरह से आपको आगे बढ़ाना है अब वो चाहे आपका दोस्त हो अब चाहे आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो लेकिन आपको एक गेम जितना है अगर आप हारोगे तो आप मर जाओगे तो इसमें भावुक वाली बात यह थी कि आपको जब अंत में दो लोग बचते हैं और दो लोग जब अंत में दो लोग बचते हैं तो ये दोनों लोग किसी भी तरीके से जीतने की कोशिश करते हैं और जीतने की चाह में ये ऐसा भी कुछ कर बैठते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था जो कि मेरे लिए बहुत भावुक था